ई एक्जाम सेन्ट्रल बुक हमरा बर नीक लागल एहिमे जे छै बहुते बढ़िऑं लागल पढ़ै मे आओर ई बुक जे छै बहुत सस्ता मिलल हमरा आओर हमर नजदीक के बाजारमे ई सेन्ट्रल बुक एभ्लेबल अछि आओर बहुत ही सस्ता दाममे मिल गेल ई बुक पढैमे बहुत अच्छा लागल ई बुकमे जे चित्र सब देल रहै छै सेहो सब बहुत अच्छा लागल पढैमे ई बुक जे छै बहुत बढिऑं लागि रहल अछि आओर एकर जे छै पढै सॅं तऽ लिखैमे बहुत अच्छा अछि सबसँ सस्ता मिलल ई बुक हमरा बहुत अच्छा बुक अछि ई बुकके बारेमे हम कते कहब बहुत बढिऑं अछि परीक्षामे ई बुक सॅं बहुत कोश्चन आबै छै सबसँ बढ़िऑं रहै छै ई बुक पढैमे ई बुक सॅं बहुत कोश्चन जे छै परीक्षामे फँसि जाइ छै तऽ ई बुक सबसँ बढ़िऑं अछि